स्कूल के बाद बच्चों को शाम में ट्यूशन या प्राइवेट कलास में जाना चाहिए जो बच्चे समझदार एवम बुद्धि से तेज़ होते हैं जो विद्यालयों में सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं उन्हें कुछ समय खेलकूद में व्यतीत करने के बाद शाम को अपनी पढ़ाई को और अच्छा करने के लिए और अच्छी तरीके से समझने के लिए प्राइवेट ट्यूशन या कोचिंग में जाना चाहिए प्राइवेट ट्यूशन यह कोचिंग कमजोर बच्चों के लिए वरदान के समान है जहाँ कमजोर बच्चे अपनी कमजोरी को सीख कर दूर कर सकते हैं